हेलो स्विगी मुंहिंजे घर में शादी जो प्रोग्राम आहे त मां चाहियां थी की पंजवीह किलो ज जलेबीअ जो ऑडर ॾियणु थी चाहियां तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव की कहिड़ी होटल सुठी आहे त मां हुते पंजवीह किले जो ऑडर ॾेई सघां छो त असां लाॾनि खां पोइ संगत में इहे जलेबी विरिहाईंदासीं ऐं कोई बि डिस्काउंट मूंखे मिली सघंदो हुजे त उहो बि तव्हां मूंखे ॼाण करे ॾियो ऐं जो डिस्काउंट न हुजे त मूंखे पंजवीह किलो मथां हिकु ॿ किलो जलेबियूं फ्री में मिली सघंदियूं हुजनि त तव्हां मूंखे अहिड़ो कुझु करे ॾियो जंहिं खां मां पंहिंजो जलेबीअ जो ऑडर ऑडर अहिड़ी होटल में ॾेई सघां